دیکھیے اس کا جواب تو بہت مشکل نہیں ہے کیوں کہ افسانہ بھی میرا محبوب موضوع ہے اور بات نان فکشن کی کریں تو وہ میرا اصل میدان ہے اس میں میرا مطالعہ بھی اچھا ہے اور میں اس موضوع پر خوب پڑھنا بھی پسند کرتا ہوں لیکن میں اصل میں دونوں طرح کی تحریر لکھنا پسند کرتا ہوں مجھے افسانہ لکھنا بہت پسند ہے اور نان فکشن بھی کبھی کبھی لکھنا اچھا لگتا ہے ناول بھی بہت اچھی طرح میں لکھ لیتا ہوں ناول لکھنے کی عادت میرے بچپن سے تھی میں بچپن میں بہت ساری ناول لکھتا تھا اور اسکول کی میگزین میں میری تحریر چھپتی تھی اور اس کو میرے سارے عطا اساتذہ بہت پسند کرتے تھے میرے پسندیدہ مصنف کی ایک طویل فہرست ہے جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے میرے پسندیدہ مصنف میں ایک مشہور افسانہ نگار ہیں جن کا نام ہے احمد ندیم قاسمی وہ اردو زبان کے ایک بہت بڑے افسانہ نگار گزرے ہیں قاسمی صاحب نے اپنی زندگی کی زیادہ تر حصہ اردو ادب کی خدمت میں گزارا ہے اور بہت سارے افسانے لکھے ہیں ان کا سب سے مشہور افسانہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے گھر سے گھر تک اس کے علاوہ میرے دوست دوسرے سب سے پسندیدہ مصنف حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی تحریر بہت عمدہ ہوتی ہیں ان کے لکھنے کا انداز بہت عمدہ ہے انہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں ان کی تحریر اردو ہندی اور عربی میں بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کی طرح لکھنے والا بن جاؤں